अपने लावलीहुड आस्तै जि'यां में छे ब'रें दी उमरै शा गै बच्चें दे प्रोग्राम च आना शूरु कीता ते बच्चें दे प्रोग्राम च केह् होंदा कि इत्थैं बरगद दा पेड़ हा इक साढ़ै आकाशवानी जम्मू च ओह्दे थल्लै बच्चे किट्ठे कीते जंदे हे ते इक असें गी प्रिंटिड स्लिप मिलदी ही जेह्ड़ा बच्चा बगैर फम्बल दे ओह् प्रिंटिड स्लिप बोल्ली लैंदा हा उसी लाईव माईक्रो फोन पर बोलने दा मौका सनैह्री मौका थ्होंदा हा ते मिगी याद ऐ पैह्ली बारी गै में आई ते में ओह् जेह्ड़ी प्रिंटिड स्लिप ही पढ़ी टकाई जिसलै में ओह् पढ़ी माईक्रो फोन दे अग्गै मिगी पंदरां रपेऽ कैश थ्होया ओह् पंदरां रपेऽ कैश मेरी इकनाॅमिक इंडिपैन्डैंस दा लाॅंचिगं पैड हा पंद्राह् रपेऽ जेह्ड़े मिगी पैह्ली बारी मिले मिगी इ'यां लग्गेआ कि में अपने भ्राऽ जेह्ड़े मेरे बड़े भ्राऽ हे हुंदे उप्पर में रोह्ब जमाई सकनी आं ते घर जंदे मौकी रावलपिंड़ी दी दुकान दे सामनै बज़ुर्ग बौंह्दे हे ते ओह् मिल्क पाउड़र बेचदे हे ते इक रपेऽ दी इक पूड़ी होंदी ही ते अ'ऊं किट्ठियां पंदरां गै लेई लेइयां ते मिगी पापा ना पुच्छेआ कि भाई पंदरां कि में आक्खेया में भईया दे उप्पर रौब जमाना हा कि मेरी दिक्खो कमाई ऐ ते मेरी कमाई दा तुसैं दिक्खो मिल्क पाऊड़र खाई सकदेयो ओह् आखन लगे अच्छा अच्छा आप की ऐ जां बाप की ऐ प्यो सारी उमर लग्गे दा रेहा पर अपने पंदरां रपेऽ जेह्ड़े न ओह् हावी होई गे न आखने दा मतलब ऐ कि अपने हत्थ च जेह्ड़ी अपने हत्थ जगननाथ ओह् जिसलै तुसें गी थ्होई अपनी आर्थिक सम्पनत्ता ते फ्ही पिच्छै मुड़ने आह्ली कोई गल्ल गै नेईं ही पिच्छै मुड़ियै दिक्खनै आह्ली कोई गल्ल गै नेईं ही आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता एह् सफर मेरा बधदा गेआ इन्ने चंगे लोक मेरे नै जुड़दे रेह् जि'नें मिगी उंगली फड़ियै अग्गै लेता ते जेह्ड़ी मेरी गलतियें गी उ'नें उ'नें गी ठीक करवाया ते फ्ही मीं इक अच्छा ब्राडकास्टर बनाने च बड़ा भरपूर योगदान दित्ता में नी आखदी में चंगी ब्राडकास्टर बनी दी आं कि नेईं बनी दी आं पर में अपने हर सम्भव प्रयास कन्नै जि'यां जि'यां मिगी लोकें अग्गै चलाया में उं'आ उं'आ अपना सुधार लेइयै अग्गै बधदी रेही ते एह् मेरा पैशन हा आखदे जिसलै थुआढ़ा शौक जेह्ड़ा ऐ ओह् जनून दी हद तक अग्गै नेईं बधी जा तां पैशन थुआढ़ा अग्गै नेईं बधी सकदा ते तुस एह्दे च पूर्णता नेईं प्राप्त करदे ओ तुस पर्फैक्ट ओह्दे च नेईं बनदे ओ पर्फैक्ट ते कोई बी नेईं सकदा पर प्रयास ते करी सकदे हो ना केईं ऐसे ब्राडकास्टर न जेह्ड़े मेरे तुस मन्नी सकदे ओ आईडल हे जि'यां नरोत्तमपुरी बड़ा अच्छे कमैंटेटर हे देमैलो बहुत अच्छे कमैंटेटर हे उ'नें गी में सुनदी ही हिन्दी अंग्रेज़ी हुंदी मीं क्रिकेट दी कमैन्ट्री सुनने दा बड़ा शौक हा नमें नमें शब्द सिक्खने केह् बोल्लेआ उ'नें ते एह् जेह्ड़ा शब्द इस्तेमाल कीता ऐ केह्डे संदर्भ च इस्तेमाल होऐ दा ऐ ते में बड़े ध्यान कन्नै ते त्र्होइयै सुनदी होंदी ही कीजे मेरे फादर आखदे होंदे हे ओनली गुड लिस्नर कैन बी अ गुड ब्राडकास्टर जिस गी सुनने दी क्षमता ऐ उ'ऐ शैल बोल्ली सकदा ऐ जेह्दे कोल सुनने दी क्षमता नेईं ऐ कुसै दी सुनी नीं सकदा ओह् अच्छा प्रसारण कर्ता बी नेईं बनी सकदा इस आस्तै ओनली गुड लिस्नर कैन बी अ गुड ब्राडकास्टर एह् आक्खने दी गल्ल नेईं ऐ एह् अज़माई दी गल्ल ऐ ते एह् में अपनी ज़िंदगी च पूरी चरितार्थ कीती दी ऐ एह्दे कन्नै गै अऊं अग्गै बधी रेडियो सुनने दा मिगी बड़ा गै शौक हा निक्की उमरी कोला गै में रेडियो अपने सर्हैने थल्लै रखदी ही ते जिसलै इम्तेहान औंदे हे ते मेरे पिता जी ते मेरी माता जी आखदे हे एह् केह्ड़ी पढाई ऐ जेह्ड़ी रेडियो कन्नै होआ दी ऐ ते में आखना मम्मी मीं ना एह् रेड़ियो जिसलै चलदा ना मेरा मन करदा में पढ़ां ते रेड़िय़ो बंद होंदा तां मेरा मन नीं करदा पढ़ने गी ओह् आखदियां चंगी पढ़ाई ऐ अज्जै कल्लै दी जेह्ड़ी रेड़ियो नै होआ दी पर कदैं बी में उनैं गी निराश नीं किता नम्बर बी खरे लयांदे पुज़िशना बी लयांदियां ते अपना रेड़ियो दा पैशन बी जारी रखेया जेह्ड़ा सफर बच्चें दे प्रोग्राम नै शुरु होआ हा ओह् आस्तै आस्तै बाल कलाकार ड्रामे दी में आडॅिशन पास कीती ओह्दे बाद जिसलै में दसमीं पास करी लेई ते बड़्ड़े बच्चें च आई गेई मेरी पसंद कार्यक्रम च वैस्ट म्यूज़िक दा म्यूज़िक आफ माई चाईॅस एह् करदी चली गेई फीचर्स च पार्टीसिपेट करना क्यूंकि में आडॅिशन वाॅईस बनी गेदी ही मेरी आवाज़ अप्रूव होई गेदी ही ते ओह् दे बाद जिसलै ग्रैजूएशन करी लेई ते फ्ही ते कोई अंत गै नेईं हा नाटक बी मिलने फीचर्स च बी रोल मिलना खेल पत्रिका कार्यक्रम च बी में आंदी ही सुभाष शर्मा होरें बड़ा योगदान दित्ता ते में ऐंकू ही उस प्रोग्राम दी खेल जगत दी आपका पत्र होर आपका फरमाईश करदी ही युवानी उप्पर पत्रा बी आपकी पसंद कार्यक्रम घट तू घट में बीह् सालें आस्तै कीता त्रेई सालें आस्तै में फीचर प्रोग्राम दरीचे कीता जेह्दे च में रमा बेटी दा किरदार नभाया इन्नै प्रोग्राम कीते भैनें आस्तै ग्रैह्णी कार्यक्रम घर संसार कार्यक्रम मिंजरा कार्यक्रम हिंदी दा आंगना कार्यक्रम कोई ऐसा प्रोग्राम नेईं हा जेह्दे च मेरे सिनियर्स नै मिगी मौका नेईं दित्ता कि में ओह्दे च अपनी प्रतिभा सिध्द करी सकां ते में उंदी बड़ी शुक्रगुज़ार हां जिनें मिगी एह् सब इत्थूं तक पजाने च मेरा सैहयोग कीता